ہندوستان کے مشہور سائسنداں جو ہیں ان میں سرفہرست ہیں سلیم علی سی وی رمن اور اے پی جے عبدالکلام میرے پسندیدہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ ہیں اے پی جے عبدالکلام انہیں میزائل مین اور جو ہے کہ کہا جاتا ہے اور انہوں نے وہ ہمارے دیش کے پردھان منتری بھی تھے اور میرے اور وہ بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ بچوں کی تعلیم کو بہت اہمیت دیتے تھے وہ ملک کو بہت ایک اچھے طریقے سے چلا رہے کرتے تھے تو اس لئے میرے فیوریٹ سائنسداں جو ہیں وہ اے پی جے عبدالکلام ہیں